श्री साइंस कार शॉप से बात हो रही है सर सर मेरी कार चलते चलते खराब हो गई है हम सर यहाँ हैं भरतपुर के बाइपास पर सर वो वो पहले तो खूब बढ़िया चल रही थी मैं फ्यूल भी भरा लिया था उसमें फिर वो आधा एक किलोमीटर चली है फिर उसमें क्या प्रॉब्लेम आई वो बंद हो गई इंजन तो देख लिया सर पर मुझे ऐसा लगा कि वो जो ऑइल टैंक वो लीक सा हो रहा है

हाँ सर हम भरतपुर का किला देखने जा रहे थे हमारी फैमली भी थी साथ में ही वो क्या है कि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज हो उसका हम दे सकते हैं हम दे देंगे लौकेशन सेंड कर दूँगा सर मैं इसी नंबर पर करनी है सर लोकेशन सेंड

सर कार तो अवेलेबल के लिए इतना तो बजट नहीं है अपने पास गाड़ी तो गाड़ी तो हमको वैसे भी बुक करवानी थी सर्विस भी करावा लेंगे आपसे ही ठीक है सर अभी हम आपको लोकेशन भेज देता हूँ ओके सर